उदालगुरि जिल्लायाव खुंनाय गिबि हारिमुवारि फोरबोफोरा जादों जेरै बिहु दुरगा फुजा हलि बायदि बायदि बिहु होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथियो बैसागु मागो फोरबो आरो खाथि फोरबो आरो ओंखाम गोरलै जानाय गा बायदि बायदि गोबां फोरबो दङ बेफोर फोरबोनि गेजेरावनो जोंनि गिबि बर'नि गिबि फोरबोआ जाबाय बैसागु जेराव जों बयबो मिथिगौदि बैसागुवा बर'नि मोनसे गिदिर फोरबो बैसागुआव जों बयबो मिथियोजे बैसागोआ बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै फोरबो जेराव जों गिबियावनो मोसौ बैसागोखौ फालियो बिनि उनावहाय जोङो मानसि बैसागुखौ फालियो मोसौ बैसागुखालि जोङो मोसौ बैसागुखालि जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो लाव फान्थाव बायदि हानानै दिगिलिटि बिलाइजों जोङो हानानै जोङो दैसा दैमा दैसा बिलोफोराव जोङो बुज्रामनो लाङो थुखैखांनायनि उनाव जोङो गोसोम हांगारजों जों फोथा होयो फोथा होनानै बेखौ मोनायाव फागा गोदानजों खानाय जायो थिक बेबादिनो बिनि अखानायै जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ फुजा खालामो खुलुमो बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो गावबा गाव न'वाव गोथै सि बावनाय बायदि खामानिफ्राव खामानिफोरखौ जों फोजोबखांनानै फोजोबखांनानै जोङो गिदिरफोरखौ गेदेरफोरनिफ्राय जोङो मान लायो गे उन्दैआ गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रियो बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ थांहोयो जेरै बिनि उनाव न' न' बैसागु सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाइ बोराइ बुरै गासैबो जोङो ज' ज' रंजालायो थिक बेबायदिनो दुरगा फुजा जेरै दुरगा फुजायाव जोङो बयबो मिथियोदि दुरगा फुजाया जाबाय जोंनि बेंगलि बा गुबुन हारिफोरनि मोनसे फोरबो जायखौ जोबोर अक्टबर दानाव फालिनाय जायो जोबोर गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो उम आइ दुरगानि मुथियाव आलारि बाथि सावनानै गाजा गोमजायैनो फालियो गोबां मानसिफोरा दाब दाब जायनिफ्राय ज' जाफैयो गोदान गोदान गस्ला गान्नाय जोमनाय बेयाव बाहागो लाफायो गोबां उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बेरायफैयो लोगोसे जिलाफि बायदि बायदि जामुंफोरनि दुखान फोराव जोङो जायो बिबायदिनो गाजा गोमजायै साननै एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै दुरगा फुजाखौ फालिनाय जायो बेनि उनावहाय बुंनो थाङोब्ला हलि फोरबो हलि फोरबोआबो जाबाय उम मोनसे एंगार हायै फोरबो जायखौ फागुन दानाव फालिनाय जायो ओह हलिया जाबाय मोनसे गाबनि फोरबो हलिआ जाबाय मोनसे गाबनि फोरबो जेराव जोङो गा सासेया गुबुन सासेखौ गाब फुन्नानै जोङो बे फोरबोखौ फालियो गाबनि फोरबोआव जाहाथे उम रावबो रावखौबो एना एनि खालामलायालासेनो जोङो खौसेयै मिलायनानै गोरोबलायनानै थायो बे जाबाय गाबनि फोरबो रावखौबो उन्दै गेदेर साना लासिनो उम उन्दै गेदेर सानालासिनो मोजां गाज्रि सानालासिनो गोरोबलायनानै थानायानो जादों हलिनि हलि फोरबो बै फोथाइनायाव ओरैबायदि दङ बयबो ज' ज' ओंखारबोनानै बे फोरबोफोरखौ जों फालिनाय जायो फोरबो फोराव बायदि बायदि खुंथाइ आफादा फांसनफोर खुङो जेराव गथ' ग'थाइ सेंग्रा सिख्ला बा एसे बैसो जानाय सुबुंफोराबो बाहागो लानानै रंजायो बेबायदिनो बेफोर फोरखौ जोङो गाजा गोमजायै खुङो बेफोरनो जादों अदालगुरि जिल्लायाव खुंनाय माखासे हारिमुवारि फोरबो जायखौ जोङो एंगारो हाया फोथायनायजों लोगोसे जोङो बेखौ गोबां गाजा गोमजायै खुंनानै बारहोहरनाय जायो